اردو زبان ایک میٹھی زبان مانی جاتی ہے با ادب زبان مانی جاتی ہے ہندوستان کے اندر نصف فیصد لوگ اردو زبان بولتے ہیں اور اس سے اسے سن کر لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس سے اپنا دل لگاتے ہیں ہر انسان جو اردو زبان پہلی مرتبہ سنتا اور بولتا ہے وہ اس زبان کا دل دادہ ہو جاتا ہے